साढ़े ग्रां च खेल कूद दी बड़ी गै मशू्हरी ऐ जि'यां में के सनां साढ़े ग्रां च स्कूल च साढ़े इत्थै खेल कूद दा बड़ी गै मश्हूरी है कि इत्थै साढ़े टीचर साढ़े के आखदे आधयापिक अस इक खेल कूद दे आधयापिक होंदे तां ओह् असें गी खेल कूद नियम सनांदे के एह् खेल कूद दे निय़म न खेल कूद सखांदे इक टीचर साढ़ा होंदा खेल कूद दा ते उत्थै ओह् टीचर बी आई जंदी है कि एह् म्हाशें दा मुड़ा ऐ जां चमैरें दा मुड़ा ऐ जां भंगी दा मुड़ा ऐ ब्राह्मनें दे मुड़े दी गल्ल नेईं ऐ जेह्का बी मुड़ा होऐ उसी ओह् खेल कूद करांदा ऐ दिखदा ऐ किन्ना ऐ खेल कूद च ठीक ऐ खेल कूद च पूरा फिट ऐ एह् खेल कूद च जेह्का बंदा खेल कूद च फिट होऐ उसी बचारे गी ओह् खेल कूद उप्पर लेंदा अग्गेै बाह्र लेंदा उसी नैशनल खढांदा उसी साढ़ा बड़े गै खेल कूद च बड़े गे खेल कूद न जियां साढ़े पैहले जेह्ड़ा बैट बाल कबड्डी एह्दे च जेह्ड़ियां चीज़ा दिक्खियां न ओह् हैन और अग्गै साढ़े स्पोर्टस जेह्का जेह्ड़े लोक इ'यां अज्ज खप पांदे के साढ़ा जगत अज्ज मड़ो माश्टर जेह्ड़ा स्कूलें च खेल कूद बी कीता ओह् मड़ो इक जागतै दुए जागतै कबड्डी च पकड़ेआ ते नुआढ़ा नक्क तरोड़आ और केईं लोक औंदे जेह्के ग्रां दे लोक के साढ़े जगतै बेचारे गी उस मारी ओड़ेआ असें अपने जागतै बेचारे गी खेल कूद नी करवाना ऐ ते ओह् जेह्के साढ़े ओह् करदे इक हाड़ी के होआ कि इक जगते खेल कूद च लग्गी गेई ओह् बंदा नुआढ़ा पापा हा ते ओह् स्कूल च आई गेआ कि तुस साढ़े जगते गी खेल कूद कराने दिक्खो हां न्हाड़ा सिर फट्टी गेआ ते हून अस के करचै ते हून अस इसी के करचै दिक्खो हां के करना तुसें मरी जाह्ग मेरा जागत ते केह् करना ओह्दे आस्तै साढ़े माश्टरे दा केह् करना फिर माश्टर गेआ बचेरे सरपंच बलाया ते उनें दिक्खेआ कि खेल कूद च ओह् नी पाओ साढ़े ग्रां च बड़ा मुश्कल खेल कूद आया ते बाह्रा दा गवर्नमैंट जेह्की असें गी दिंदीं ऐ फुटबाल चिडी छिके जां सारा किश असें गी दिंदी खेल कूद करनी चाहिदा नूहाड़े आस्तै साढ़े सरपैंच और ओह् सनांदे कि सरपंच फायदे सनांदे कि न्हाड़े किन्ने फायदे न ओह् इ'यां थोह्ड़ी थोह्ड़ी कुतै अग्गै पिच्छै लगदी रौंह्दी ओह् सरंपर पंच जेह्के तां ओह् उसी चलांदे उं'दा बाइनेम साह्डे जेह्के बच्चे स्कूल नेईं पढांदे एह् गल्ल नेईं कि जेह्के स्कूल गै पढा दे उ'ऐ खेला दे न जेह्के साढ़े जेह्के बच्चे जियां स्कूला पढाई छोड़ी गेदे अग्गे पिच्छे अग्गे पिच्छे कम्म कुम्म करदे न लेकि्न ओह्बी खेल कूद च बड़े गै बड़े गै मश्हूर न ते साढ़े जेह्की साढ़ी पचांयत उं''दे च साढ़ी पचांयत बी ठीक ऐ उंदे च हर इक चीज़ दे ओह् औंदे जेह्की पिच्छै चेस जेसे बैट होई गे बाल होई गेइयां किट च हर इक चीज़ होंदा साढ़े खेल कूद दी बड़ी गै ओह् एह ग्राउंडां बनियां न ऐसी गल्ल नेईं ऐ ग्राउंडां ने जेह्के बच्चे स्कूल नेईं पढ़दे तां ओह् पचांयत दे थ्रू कन्नै ओह् बच्चे उत्थै खेलदे उत्थै बैट बाल खेढदे कबड्डी खेढदे कन्नै साढ़े पचांयत दे कोई महीने बाद दौं म्हीने बाद जेह्कियां साढ़ियां पचांयत ऐ उत्थै उन्नी पचांयतां न साढ़ियां ते उत्थै सारे आपूं बिच्चें खेढदे ओह् जेह्की जेह्की टीम जेह्की जेह्की पचांयत दी टीम जेह्की उप्पर पुज्जी गेई सारें शा पैहलें जित्ती गेई आई पी एल होंदे सेमीफाइनल जां इ'यां के फाइनल पुज्जी गेदा आं' जित्ती सारें शा पैहले नम्बर आई जेह्डी टीम औह्दी जेह्का नुहाडा सरपंच होग नुहाड़ी बड़ी गै मश्हूरी करनी उं'नें सारें गै मश्हूरी करनी के दिक्खो हां एह् जेह्का एह् जेह्का सरपैंच ऐ तां ओह्बी साढ़े खेल कूद च ज्यादा उंदी गै होंदी सरंपच दी गै होंदी दिक्खो हां एह् सरपैंच जित्ती गेआ महाराज जी इस सरपंच दी टीम जित्ती गेई जि'यां आी पी एल च होई गेआ महाराज जी पंजाब जित्ती जां एह्ती साढ़ी बी ते इ'यां जनेहियां टीमां न ते अस करने इ'यै जनेहा खेल कूद च रौह्ने हां ज्यादा साढ़े बैट बाल गै मश्हूर ऐ इ'यां खेलदे कबड्डी खेलदे इ'यां सारे गुल्ली डंडा खेलदे गुल्ली डंडा बड़ी परानी बड़ी परानी ग्रां दी खेल कूद ऐ ओह् गुल्ली डंडा बड़ी गे परानी खेल कूद ऐ और बैट बाल बैट बाल एह् साढ़े होंदे में तुसें गी सनाया कि